یوں تو ہم خبریں دن میں تین چار ہی مرتبہ پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی خبریں جو ہمارے آج کل ویب سائٹ کے ذریعے آ جایا کرتی ہیں اخبارات کا ایک دور دورہ تھا ایک شہرہ تھا لوگوں سے اس کی دلچسپی تھی جس سے لوگ خرید کے پڑھا کرتے تھے ہماری یہ دلچسپی بھی ہے لیکن پرنٹ اخباروں کو سے کم دلچسپی رکھتے ہیں ہم انہیں لینا اور انہیں ڈھونا ایک بار گراں محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے موبائل میں آ رہے نوٹیفکیشن سے چھوٹے چھوٹے ویب سائٹ پہ شائع خبروں کو پڑھنے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمیں ٹی وی سے کوئی زیادہ شوق نہیں ہے لیکن موبائل میں یو ٹیوب چینلس پر جو خبریں ہوتی ہیں اور سچی خبریں ہوتی ہیں جس میں کسی طرح کی آمیزش ملاوٹ زیادتی کسی فریق کو مجرم ٹھہرانا اور کسی فریق کو کلین چٹ دینے والے اور صاف گوئی کے مظاہرہ کرنے والے خبروں کو جس میں زیادہ تر شہادات غیرمرئی شہادات کی بنا پر لوگوں کو مظلوم یا لوگوں کو ظالم بیان کیا جاتا ہے ایسے خبروں سے دور رہتے ہیں چمپارن بہار کے رہنے والی عظیم شخصیت اور ایک بڑے صحافی جناب روش کمار کے خبروں کو زیادہ تر سنتے ہیں اور ان کے تجزیہ سے استفادہ کرتے ہیں اسی طرح ممبئی اردو نیوز کے ایڈیٹر تجزیہ نگار صحافی شکیل رشید صاحب کے تجزیاتی مضامین اور سیاست پر ان کے لکھے گئے تحریروں سے بھی استفادہ کرتے ہیں وہ ایک قدآور اور بڑے صحافی ہیں انہوں نے ممبئی یونیورسٹی سے پولیٹکس میں یہ کیا انہیں سے ہم استفادہ زیادہ کرتے ہیں پولیٹکس خاص طور پر زیادہ اہم اس لیے ہے کہ ہندوستان میں سیاست کا ایک زیادہ چلن ہے سیاست یہ ہی کا دور دورہ ہے سیاست میں بہت کچھ ہے سیاست میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے جو لوگ مدبر ہیں اور عقل والے ہیں دانش و بینش بینش دانش و بینس ہیں ان لوگوں کی سیاست واقعتاً ایک درک ہے ایک کمال ہے اور ان کی سیاست کام کی سیاست ہوا کرتی ہیں اور جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں وہ سیاست سے واقف نہیں جس کی وجہ سے ان کی خبروں کو سننے میں ہم ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں